उतर प्रदेश राज सरकार असांजे इलाही कम थी करे पई असांजे ग़रीबनि जे करे बि इलाही कम थी करे और नगरपालिका जे थ्रू जीअं जीवन प्रमाण पत्र थियो मृत्यु प्रमाण पत्र थियो इहो बि जल्दी में जल्दी थी ठाहे ॾिए पई पहिरियों असांखे थोरो परेशानु थियणो पवंदो हुयो पर हाणे जेका सरकार आई आहे उहा तमामु सुठा कम थी करे पई असांजे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे ऐं जंहिंखे ङ कोन्हे पंहिंजो घर कोन्हे कुझु कोन्हे उन्हीअ खे अढाई लख ॾेई करे बि पंहिंजो पको मकान थी ॾिए पई इहा असां व वधीक सुठी ॻाल्हि आहे ग़रीबनि जे काणि जेके ङ कची झोपड़िनि में था रहनि पिया ॿाहिरि उ न वञनि था पिया करण लैट्रिन बाथरूम त उन्हीअ जे करे बि पैसा थी ॾिए पंजवीह हज़ार ॾई करे की पंहिंजो तव्हां शोचालय घर में ठाहियो उन्हीअ में वञो यां इलाही सुठी सइ ॻाल्हि आहे जेका नगरपालिका ऐं सरकार असांखे मिली करे फ़ाइदो ॾिए थी असां सां जुड़ियल आहे